जि'यां सतारा सॉरी सताई तरीक मेरी कुसै कन्नै लड़ाई होई ही दोस्त गै ऐहा ते ओहदे कन्नै फ्ही जि'यां इक बीह् तरीक मेरी मम्मी भापा दी ऐनिवर्सरी होंदी और इक मेरा ठाई लेई लैओ उस दिन केह् होएआ हा भैनू कन्नै मेरी लड़ाई होई ही